मैंने खाना बनाने की किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया मेरे जीवन में कभी ऐसे अवसर आए ही नहीं कि मैं किसी प्रतियोगिता में भाग लूँ ऐसी कोई प्रतियोगिता का सामना ही नहीं करना पड़ा नहीं तो मैं ज़रूर उस प्रतियोगिता में भाग लेती क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है तरह तरह के व्यंजन बनाना और अपने परिवार को खिलाना जब मैं जैसे मेरे दिमाग़ में जो आता है अरे मैं आज ये बनाऊँ क्या तो मैं फटाक से बना लेती हूँ यानी झटपट बोलते है ना उस तरीक़े से मैं बनाने के लिए मैं सोचती नहीं हूँ भले अपने घर में ज़्यादा खाएँ ना खाएँ मेरे मन में आया ना कि मैं आज ये बनाऊँ तो मैं उसको ज़रूर बनाती हूँ और उस चीज़ को बनाने का आनंद उठाती हूँ जिस से मुझे ख़ुशी मिलती है इसी लिए मैं ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें ही बनाने में अपना आनंद लेती हूँ और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताती हूँ